तकनीकीके उन्नतिसँ बहुत चीजमे परिवर्तन होलै हन जैसे कि इन्टरनेटसँ इण्टर पहिले जे छै से चिट्ठी लिखयके होइ रहय बात करय लए बात करय लए या कोनो सन्देश भेजेके रहय रहइ तऽ पहिले चिट्ठी लिखके भेजयके पड़य रहय तऽ एक हफ्तामे आठ दिन दस दिन लागि जाइ रहय आब कोनो चीज मतलब एके मिनटमे बात हो जाइ हइ जैसे फोनपे वीडियो कॉलिंग हो जाइ हइ वाट्सअपपे फोटो भेजल भेज दै हइ तुरन्त आ जा हइ जैसे फेसबुकपर मतलब सब चीजके सुविधा हइ जैसे फोनसँ भी होटल बुकिंग हो सकलै करि दै हइ होटल बुकिंग करि दै हइ बैंकिंग बैंकिंग भी करि दै हइ ड्रेस वगेरह फ्लिपकार्टपर भी आर्डर करिके मङ्गा मङ्गा दै हइ होटल भी बुक करि दै हइ फोनसँ बहुत किछुके सुविधा जैसे फोनसँ टि ट्रेनके टिकट भी ट्रेनके टिकट भी कटा लै हइ मतलब बहुत बहुत चीजके सुविधा हइ बहुत चीजके भी फोनसँ फोन अयलासँ तकनीकीके उन्नत्तिसँ बहुत चीजमे परिवर्तन होलै हन जैसे इन्टरनेटसँ तुरन्त जे चाहे उ मङ्गा सकलै हन खाना ड्रेस होटल बहुत किछुके परिवर्तन हो जा हइ होइ हइ फोनसँ वीडियो कॉलिंग पहिले वीडियो कालिंग भी बात हो सकलै हन इन्टरनेटसँ बहुत किछके मतलब परिवर्तन होलै फोन अयलासँ पहिले अखबारमे देखय रहय आब सब अखबार देखयके भी जरुरी नहि फोन फोनपर सब किछु आ जा हइ फोनेसँ सुविधा हइ इन्टरनेट अयलासँ बहुत किछुके परिवर्तन होलै हन बहुत किछुमे परिवर्तन होलै हन इन्टरनेटमे जैसे वीडियो कालिंग बात भी हो जा हइ मैसेज सबकिछु जे फोटो वगेरह आर ई सब किछु भेजल भेज सकलै हन आब कोनो कोनो चीजके लिए पहिले वेट इन्तजार करयके पड़य रहय आब तुरन्त फोनसँ हो जा हइ अगर ककरो से किछु ककरोसँ बातो करैके रहै हइ तऽ एक मिनटमे पै अभी बात हो जा हइ पहिले आठ दिन दस दिन चिट्ठीके लिए इन्तजार चिट्ठीके लिए इन्तजार करयके पड़ै रहै आब तुरन्त हो जा हइ इन्टरनेटसँ बहुत किछुके सुविधा हो गेलै फोन अयलासँ